बिदिनो क'क्राझाराव बिदिनो जायगा नायै जायगा बिदिनो भारा दं आरो ना न' नायै न' दाम बिदिनो मोनसे मोनसे मालिकनाव जुदि लेट्रिन बाथ्रुम बिदिनो बेद्रुम मोननै किटसेन थाफायोब्ला बिदिनो टेन थावजेन बिदिनो नाइन थावजेन बिदि लायो आरो कारेन्ट बिल एक्सट्रा दंबावो बेनि उनाव नों जुदि बेनिफ्राय साबसिन लुबैयोब्ला दामाबो बांसिन बिदिनो दाम खमनि दाम खमनि जुदि न' लुबैयोब्ला बिदिनो थ्रि थावजेन फाइभ थावजेनसोबा बिदिनो लेट्रिन बाथ्रुमफोरा एटास मोना बेहायनो माखासे रेन्टफोरजोंनो इउज खालामफानांगौ जायो लेट्रिन बाथ्रुमफोरखौ ओमफ्राय गावबागाव जुदि पारसनेल न' गावबागाव जुदि पारसनेल जुदि रेन्ट लानो लुबैयोब्ला जुदि भारा रुम लानो लुबैयोब्ला लेट्रिन बाथ्रुम एटास लानो लुबैयोब्ला बेनि दामफोरा आलदा जागोन बिदिनो दस हाजार बिदिनो आठ नयसो थाङो आरो आरो जुदि बेनिफ्राय खमसिन नांगौब्ला बिदिनो उन्दुग्रा मोनसे मोनगोन पकेट रुम मोनसे मोनगोन आरो टु थावजेन थ्रि थावजेनफोरनिबा बिनि साबसिनब्ला बिनि साबसिन लुबैयोब्ला न'फोर रुमफोर लुबैयोब्ला बिनो टेन थावजेन नाइन थावजेनफोर थाङो मोजांखौनो मोनो लेट्रिन बाथ्रुमफोराबो मोजांखौनो मोनो आरो खमनि खमनि खमनि रेन्ट नांगौब्ला बिदिनो लेट्रिन बाथ्रुमफोरा मोजां मोजां नङा मोजां मोना बिदिनो बयजोंबो इउज खालामनांगौ जायो माखासे भाराथियाफोरजों थाफाग्राफोरजों मोनसे बाथ्रुमावनो इउज खालामफानांगौ जायो मोजां मोना सुबिदा मोना